बिहारमे को विशेष कऽ के दिअरा क्षेत्रमे गङ्गाजीके पानी बाढ़ि आबै छै तब पशु रखने छिए गाइ भैँस ईसब तऽ पानी तऽ हो जाइ छै पानिएमे पानिएमे नरकटिआ रहै छै घास ओकरा काटिके चुट्टा पिपरी कुल झोलैत रहै छै करतै ओहो बेचारा चुट्टा पिपरी कि करतै अपन जान बचबैले उपर ओहे जनेरा घासपर जाके चढ़ल रहै छै चढ़ल रहै छै हमरो पानीमे हेलिके कि करै पड़ै छै काबुआ काटैत रहै छै काटिके मालजालके कोनाहुके खिएबैके तऽ छै पानिएमे रहै छै खड़ा पानिएमे कुटि काटि कोनाहुके खिएबै छिए पानिएमे रहना रहलै जे पेसाब पैखाना फेर गङ्गेजी पानिएमे करै पड़ि जाइ छै मुसीबतमे करल कि जएतै बाढ़िके तऽ इस्थिति ई होइ छै दिअरा क्षेत्रके कि कहल जेतै मानिके चलहो जे भुखलो तीन तीन दिन भुखले दूधे पीके रहै पड़ि जाइ छै इएहसब बाढ़ि होलक तऽ बाढ़िके तऽ एहन जे छै जलोदित पानी हो जाइ छै पानीके तऽ कोइ कहीँ किछु नहि खाली जलमय लखा दै छै बाढ़ि आबै छै तऽ पानी जल छोड़ि किछु लखे नहि दै छै इएहसब कि करतै गङ्गाजी फेर ओहे गङ्गे माता छिकथिन ओहे डुबाबै छथिन फेर ओहे उगाबै छथिन अपना फेर घासपात वएह बिना हरे जोतने वएह पानी सुखै छै वएहमे छीटि दै छिए फेर घासपात कुल हो जाइ छै ओकरा कोनाहु कोनाहुके फेर खिलाबै पिलाबै छिए अगहनी फसल हो जाइ छै गङ्गे माइ लै छथिन गङ्गे माइ वएह फेर मानिके चलहो जे वएह फेर छीटि दै छी वएह फेर अगहनी फसिल हो जाइ छै घासपात खिलेलहुँ कुरथी केलाइ ईसब मालजाल खएलक दूध गाइके अपना खएलहुँ जीवन निर्वाह करै छिए गङ्गा माताके नगरीमे छिए तब दोसर कि विकल्प छै